مئو میں تعلیم کا میعار اچھا ہے لیکن روزگار کے مواقع نہیں ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے اور ابتدائی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے لئے رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے بچے خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے چونکہ پچھلی دہائیوں میں دینی تعلیم کا ماحول ہوتا تھا لیکن عصری تعلیم نہیں کے برابر تھی